खतखतें मणगणें मागीर उड्डो मेथी बेमलांची मागीर पणसाची भाजी नीर पणसाची कापां मागीर आमाड्याचो रोस मागीर सोजी मागीर हे सुंगटाची कडी सुंगटाचे सुकें सुंगटाचे सुके मागीर सुंगटाची चिली मागीर सुंगटाची डांगर मागीर तिसऱ्यांचे दांगर मागीर तिसऱ्यांचे सुकें मागीर तिसवणाचो बालचांव मागीर सुंगटांचे धबधबीत मागीर बांगड्याचे हुड्डमेथी मागीर बांगड्यांचे लोणचे मागीर इसवण भाजललो मागीर सुण्याची ही उड्डम हे जे बांगड्याची उड्डमेथी मागीर सु सुंगटांचे धबधबे आनी मागीर बालचांव म्हणू म्हणटा तो एक आणी मागीर माणक्यो भरलेल्यो मागीर दांगर दांगर आनी मागीर हेजे आमाड्यांची आमाड्यांचे टिकटें मागीर भरलेले सुंगटाचे दांगर मागीर मागीर तिसऱ्यो तिसऱ्यो बाजलेल्यो मागीर हेजे विसवणाचे हेजी शागोती आणी मागीर लोणचें बांगड्यांचे मागीर घोटांचे सासांव मागीर सालां मागीर बाकरी तोवसळी बाकरी घऱ्यांची मागीर घऱ्यांचे वडे मागीर तें हें नाचण्याचें सत्व मागीर बाकरी हेजी नाशण्याचे आमील मागीर लाडू शे शेंकर पायो लाडू बेसन लाडू रव्याचे लाडू मागीर कोडबोळी मागीर चकऱ्यो मागीर जलोब्यो मागीर